डोगरी प्रोवर्व जां आइडिया होंदा इक मिगी आंदा बड़ा शैल ऐ सुने दा असें अपने घरें आह्लें कशा आखदे कि पल्लै नी फक्क ते जगननाथें गी तक्क एह्दा मतलब होंदा कि कोई जियां बंदा होंदा नी गरीब होवे बड़ा जां ओह्दे कच्छ इन्ने पैसे नेई होन नुआढ़ी ज्यादा इन्नी औकात नेईं होवे फ्ही बी ओह् सुखने जिल्लै लैंदा नीं कि ओह् सोचना कि मीं ओह् करां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 फक्क होनी ऐ फक्क इयां कोई सस्ती के होंदी कोई बी उसी लेई सकदा कोई ओह् बी लैने जोगड़ी तेरी औकात नेईं ऐ ते सुखने तूं लै'ना इयां जगननाथ भाई जनगनाथ जाह्गा में जनगनाथ पुज्जी जाना उत्थै इटयां थोह्ड़ी पुज्जन होंदा उत्थै पैहे लगदे जाने गी ओह्दे आस्तै एह् बनाए दा हा इक क्हावत बनाई दी ही कि पल्लै नीं फक्क ते जनगनाथें गी तक्क